मेरा दूसरा प्रोडक्ट करने के लिए मैंने प्रेस खरीदी उसमें बहुत ही सकारात्मक गुण हैं जैसे उसमें बिजली की खपत कम होती है तथा उसमें विभिन्न नम्बरों पर उसे चलाया जा सकता है जिससे कपड़ों कि प्रेस आसानी से हो सकती है तथा इसके साथ इसमें कुछ गलत बातें भी हैं जैसे इसमें तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया है जिससे ये जलने कि संभावना अधिक रहती है तथा कई बार प्रेस करने वाले व्यक्ति को करंट भी आ सकता है